ہم اپنے منورنجن کے لیے کافی چیزیں کرتے ہیں جن سے فری ٹائم میں ہم لوگ پارک چلے جاتے ہیں اپنے فون میں کوئی بھی ویڈیو چلا کر دیکھنے لگتے ہیں اور کوئی بھی سیریل دیکھتے ہیں زیادہ تر فون چلاتے ہیں اپنے منورنجن کے لیے کیوںکہ ہم لوگ فری بیٹھے ہوتے ہیں ہمارے پاس کچھ کام نہیں ہوتا اور ہم پھر ٹی وی دیکھ لیتے ہیں ٹی وی میں کوئی سیریل آ رہا ہوتا ہے کوئی کارٹون آ رہا ہوتا ہے ہم وہ دیکھ لیتے ہیں اور ہمارے منورنجن کے لیے کافی چیزیں کرتے ہیں ہم تھیٹر چلا لیتے ہیں جس سے کہ ہمیں بہت ہی زیادہ من شانت ہو جاتا ہے اور شانت سکون ملتا ہے ہم لوگ تھیٹر چلا کر ڈانس کرتے ہیں سبھی فرینڈوں کے ساتھ بہت اینجوائمینٹ کرتے ہیں اور ہمارے فری ٹائم میں ہم گانے گاتے ہیں طرح طرح کے گانے گاتے ہیں طرح طرح کے ڈانس کرتے ہیں اس سے ہمارا من ایک دم خوشحال ہو جاتا ہے اور سبھی دل خوش ہو جاتا ہے